हम जबलपुर के आस पास बरगी डोमना भेड़ाघाट और भी बहुत जगहें जाते हैं बरगी हम इस लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ नदी है नदी और एक बहुत बड़ा ब्रिज है जहाँ पर हम लोग आराम से फ़ोटोस खींच सकते हैं और हम दोस्तों के साथ भी जाते हैं और वहाँ पर अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलती है भेड़ाघाट हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा फाॅल है जिस में से बहुत प्यारा पानी निकलता है और उस में बहुत अच्छी एक लंबी वॉक हो जाती है वो वहाँ पर शॉपिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है क्योंकि वहाँ बैग्स अच्छे मिलते हैं और उसके बाद हम डुमना इस लिए जाते हैं क्योंकि हम वहाँ जा के मैगी खा सकें और वहाँ पर एक नेचर पार्क भी है जहाँ पर हम जानवरों को भी देख सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं और उसके अलावा वहाँ पर हम लंबा लंबा घूम भी सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रोडें हैं और ख़ाली भी रहती हैं रोडें